असां सिंधी आहियूं हिन करे ॿारनि खे सिंधी सेखारणु ॾाढो ज़रूरी आहे असांजे अॻिते जी पीढ़ीअ खे सिंधीअत सां सुञाणप कराइण लाइ ज़रूरी आहे ॿार सिंधी गल्हाईंदा त पंहिंजा ॿोली सां जुड़ंदा पंहिंजी जड़ सां जुड़ंदा सिंधीअत सां जुड़ंदा हा जे अगरि सिंधी न सिखंदा त भले हिनसां कोई नुक़सान न थिए पर असां सिंधी ॿोली सां महरूम रहिजी वेंदासीं